दस दिन पहिले जे हइ हम एगो मोबाइल लेली हे जाहि मोबाइल कम्पनीके नाम हइ सेमसँग एकर फीचर एतेक अच्छा हइ कि की बताबू ओ ए एकर प्रोसेसर जे हइ बहुत अच्छा हइ जे हमरा गेम खेलैमे तनिको दिक्कत नऽ होइए चलाबैमे दिक्कत नऽ होइए एकर कैमरा क्वालिटी बहुत बढ़िआँ हए एकर जूमिंग अच्छा हइ फऽ एकर कैमरा फटैए नऽ फोटो एकदम साफ अबैए एहिसँ रातिकेँ भी खीचैत छी तऽ अच्छा फोटो आ जाइए आ एकर डिस्प्ले क्वालिटी छै से बढ़िआँ हए आओर फोन एकदम पतला हए जे देखयमे अच्छा लगैए आओर ए एकर आगे आगे फिंगरप्रिन्ट हए जे अच्छा हए आओर एकर बैट्री बैकअप जे हए फोनके ओ बहुत अच्छा हए मतलब ए चार्ज करैत छी एकबेर तऽ एक दू दिन बैट्री बैकअप दैए दैये आ मतलब गेम खेलैमे हल्क कनिको नइ फँसैए बैट्री अच्छासँ चऽ चलैए आओर एकर अऽ एक बेर ई हमरा हाथसँ गिर गेल रहै तऽ तनिको नऽ मतलब ए जोरसँ गिर गेल तैयो एकर क्वालिटी एतेक अच्छा हए जे फुटलक नऽ दोसर फोन रहैत तऽ फुटि जाइत रऽ ई बचि गेल आओर आओर जे हए से ई फोनके चार्जर जे हए से अच्छा हए चार्जिंग फास्ट होइए आधा घण्टामे फुल चार्ज हो जाइए आ आ रहलाक बात एकर गारन्टी देलक हँ एक सालके आ आओर घरसे ई फोन गेम खेललापर गरम नऽ होइए दोसर फोन हए से गरम हो जाइए आ ई फोन गरम नऽ होइए